ہاں میں دوسرے ملک میں پرندوں کو دیکھنے کے لیے گئی ہوں ہمارے یہاں ایک چڑیا گھر ہے وہاں پر بہت سارے پرندے ہے پرندوں کی الگ الگ پرجاتی پائی جاتی ہیں وہاں سانپوں کا میوزیم ہے اس میں الگ الگ طرح کے سانپ دکھائی دیتے ہیں وہاں پکچھیوں کی بھی بہت ساری پرجاتی پائی جاتی ہے پانی میں رہنے والے جانور بھی چڑیا گھر میں موجود ہے مگرمچھ ہیپو کچھوا مچھلیاں چڑیا گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پندرہ سو کے آس پاس پرندے دکھائی دیتے ہیں اور پرندے بھی بہت خوبصورت ہیں چڑیا گھر میں بہت خوبصورت نظارہ ہے وہاں پر گھومنے میں بہت مزہ آتا ہے وہاں پر بہت اچّھے پرندے رہتے ہیں اور وہاں سے آنے کا من نہیں کرتا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر میوزیم میں بہت مزے آتے ہیں پرندے بہت اچّھے اچّھے دکھائی دیتے ہیں وہاں پر اور چڑیا گھر بہت اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے گھومنے کے حساب سے وہاں پر اتے پیارے پیارے پرندے رہتے